हॅलो स्टार डिलायट हांवें तुमच्या हॉटेलांत म्हज्या चल्येच्या बर्थडेक लागून ऑर्डर दिल्ली पूण आजून म्हाका ऑर्डरूय येवूंक ना आनी दुसरें म्हणल्यार म्हज्या एकाउंटांच्यान पयशे कट जाल्या सो हांवें ऑर्डर जी तुमकां दिल्ली ती आसा बर्गर मशरूम पॅटीस आनी चिकन तंदूरी बटर चिकन अशें दिल्लें पूण म्हाका तें आजुनूय कांय येवूंक ना आनी पयशेय कट जाल्ले आसा सो तुमी मातशे पळयता की तुमच्या एकाउंटांत ते पयशे आयल्या काय तुमी ऑर्डर कॅन्सील केल्या कित्याक ऑर्डर करून एटलिस्ट दोन वरां क्रोस जाल्यां पूण आजून कांय म्हाका ऑर्डरूय येवूंक ना आनी कांय ना